دلی نہ صرف سیاسی اور تجارتی مرکز ہے بلکہ فن و ثقافت کا بھی ایک اہم گہوارہ ہے یہاں کا فن اور دستکاری دلی کے ہند مندروں کی تخلیقی سوال سوال ہیئتوں اور روایتی مدااتوں کا عملی اظہار ہے تہواروں کے دوران فنکار کا مظاہرہ دلی میں مختلف قومیوں مذہبی تہواروں کے دوران میلے اور نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں جن میں ہند مند اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ سے تیار کردہ اشیاء جیسے قالین کپڑے مٹی کے برتن زیورات لکڑی کا کام اور دھات کاری کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں ان میلوں میں ہینڈ کررافٹس کا مظاہرہ ایک خاص کشش رکھتا ہے جو نہ صرف خرید و فروخت کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ فنکاروں کو پہچان بھی دیتا ہے ثقافتی اداروں کا کردار دلی کا ثقافتی مہکمہ مختلف پروگرامس اور ورکشاپس منعقد کرتا ہے تاکہ مقامی ہند بندوں کو پلیٹ فام فراہم کیا جا سکے